जय झूलेलाल मां चैंबुर मां नविशा थी ॻाल्हायां मां तव्हांखां ॿ टे महीना पहिरी नीता एजंसी नीता ट्रैवलिंग एजंसी में मां पंहिंजे हिकु बस बुक कई हुई जंहिंंजो नालो ही बस जो नीता हुओ उहो हुनजो कलर हुन जूं सीट्स ॾाढियूं सॉफ्ट हुयूं हुन जूं सीट जाम कम्फटेबल हुयूं असांखे ॾाढो सुठो लॻो हुनजे अंदरु

असां जीअं आराम सां सुम्ही पिया हुआसीं त उहो हिकदमु स्लोली ड्राइवर गाॾी हलाए पियो त असांखे ॾाढो सुठो ऐं कम्फटेबल लॻो त महिरबानी करे असांखे साॻी सीट जूं गाॾी ऐं साॻीअ सीट जो ड्राइवर खपे त महिरबानी करे तव्हां उहो असांखे ॾींदा जय झूलेलाल